पंजतालीह हज़ार सत सौ एकतालीह टेटीह हज़ार पंज सौ नवानवे वीह हज़ार हिकु सौ चोयासी पंद्रहं हज़ार छह सौ छहासी छह हज़ार ॿियानवे